भोजनमे बहुत लोग अन्धबिश्वास करैत छै अन्धबिश्वास करैत छै कि चाहे जे भी खाना बनैत छै भोजन चाहै भात रहै दालि रहै या पापड़ तिलौड़ी सभ रहैत छै पहिले की करै छै जे जुठासँ पानिसँ नाक कऽ करिके भुइयाँमे गिराए दै छै केओ भी होइत छै कि निरैठो पानि से गिराए दै छै बहुत कुछ बात छै की करै छिकै करने होइत छै तनिकबै चीनियो चूल्हामे धैकऽ झोक दै छै कखनो जुठेसँ अथी कै कऽ धरती पर धै दै छै धरतीके थोड़े अथी होइत छै अन्धबिश्वास छिकै सारा आदमीके जेकि जे धरती माँ गिराए देतै तऽ धरती खाना खइतै नहि ई सभ जूठा होइत छै फिर भी कहैत छथिन कि जे एहिसँ बढ़िआँ मानुसके खिलाए दै कऽ चाही कुत्ता कऽ खिलाए दै कऽ चाही जेकि जे ओ खाना कुत्ता कऽ अथी रहै गन आ धरती पर गिराए दै छियै तऽ फिर भी ओकरा की करै छियै जूठा बीग दै छियै जाइ कऽ बिगै हाथसँ उठाइक चूल्हामे बिग दै छियै झोंक दै छियै चीनी कऽ कखन चूल्हेमे झोकि दै छियै चीनी अन्धबिश्वास छिकै ई सभ करनाइ भोजन बहुत चीज कऽ होइत छै भोजन कऽ जे होइत छै थोड़ासा की करै छै जे चाय भी बनै छै ओकरा धरती माँ कऽ गिराए दै छै ओहो भी बेकार होइ जाइ छै धरती माँ थोड़े खाइ छै ओ भी करै के केओ केओ गरीब लोक कऽ दय दै कुत्ता कऽ दे खिलाए दै से जतेक जानवर छै जानवर कऽ ओकरा दै देतै तऽ जानवर भी अच्छा रहै छै स्वस्थ रहै छै आ अन्न कऽ बरबाद करि दै छै कि ओ अपना अन्धबिश्वास रहैत छै जे हमे तनिक जूठा धरती पर गिराए दै छियै चाहे चूल्हामे दै छियै पानि सना करि कऽ अथी कै दै छियै ओ सभ बेकार होइ जाइत छै